میرا خاندان میرے شوق کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقوں سے تیار کرتا ہے جیسے کہ ہمارا خواہش ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں گے اور پھر پڑھنے میں جو کمی آئے گی تو ہمارے خاندان جو ہے کہتے ہیں آپ کو جو پڑھنے میں کمی آئے گی تو ہم اسے پورا کریں گے اسی لیے خاندان والے ہم پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ ہم ہڑھنے لکھنے میں بھی زیادہ دھیان دیتے ہیں اور جیسے مدرسہ ہوگیا اسکول وغیرہ جاتے ہیں تو اس میں کچھ کمی آجاتی ہے جیسے کبھی کتاب خریدنا ہو تو کبھی کچھ کوئی ایسا چیز کتاب وغیرہ کوپی وغیرہ قلم ولم اور یہ چیز ہم جب خریدتے ہیں تو جو اس میں کمی آتی ہے پیسہ وغیرہ کی تو وہ ہمارے خاندان ہی پورتی کرتے ہیں اور ہمارے خاندان میں سے جو بھی لوگ ہے سب ایک جگہ ہوکے اور اکٹّھا ہو کے مشورہ کرکے پھر رائے دیتے ہیں بھائی اور کیا کرنا چاہتے ہو اور آگے پڑھنا چاہتے ہو یا نہیں تو اپنا مشورہ رکھ کے کام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاء اللّہ ہم آگے کچھ کمی ہونے نہیں دیں گے آپ جہاں تک چاہتے ہیں وہاں تک پڑھیے پھر یہ ہے کہ اپنا جو چیز جو کچھ بھی کرنا ہو اس میں کیا ہے کہ آپ کو کمی نہیں چھوڑنی ہے

آپ کو پورے ایک طریقے سے جو ہے آپ کو کام پورا کرنا ہے جو بھی آپ سوچیں جو آپ کا شوق ہو پڑھنے کا لکھنے کا اس طریقے سے آپ پورا شوق کو پورا کریں